मां टीवी ॾिसण जी तमामु घणी शौक़ीन आहियां मां टीवीअ में कौन बनेगा करोड़पति ॾिसंदी आहियां इहो प्रोग्राम हिकु बि मिस न कंदी आहियां छाकाणि त मूंखे अमिताभ बच्चन जाम वणंदो आहे उन जो आवाज़ु ॾाढो वणंदो आहे ऐं थोरो खिलाईंदो आहे त उहो बि वणंदो आहे उन जो आवाज़ु ॾाढो बुलंद आहे मां बि कोशिशि कंदी आहियां मां बि वञा कौन बनेगा करोड़पति में पर उहो सुपिनो पूरो न थियो आहे पर मां उमीदि न लाथी आहे मूंखे सोनी टीवी ते कपिल शर्मा जो शो बि ॾाढो वणंदो आहे उहा जाम खिलाईंदो आहे ऐं पिक्चर बि जाम वणंदी आहे ऐं मूंखे तारिक मेहता जो उल्टा चश्मा ॾाढो वणंदो आहे उहो सॼे परिवार सां गॾु विही ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं उन जी सम्झाणी बि सुठी आहे ऐं वॾनि जो अदब बि करणु सेखारींदो आहे